अह आदा आं आं माबानिफ्राय बुंदोंलै सालबारिनिफ्राय दैया जोंनिया बारा मोजां नङालै

दैखौथ' दमखलनिखौनो लोङोमोनलै सरनानै थेवबाबो दैया बारा मोजां नङाना आइरन दं आरो ने नोंसोरनियालाय अह मोजां आरोखि ए सरलाय नाङा आरोना

जेबोथ' प्रब्लेम जाया होमबा आमफ्राय बेमार आजारथ' जेबो जाया बेथ' नंगौ जेबो जेबो नङा गासिबो गामियानो बिदिनो सोलिखायो सोलिदोंबा बे दैजोंनो अह अह अह औ जोंनाथ' दैया बिदिअ' आइरन गोजाना मोजां नङाना सराबा लोंजाया आथिं आखाय सुनाय दुगैनायखौबो सरनासो बाहायनांगौ सिस्टेम आरोना औ औ

दे होमबालाय ना औ मोजां